सुबह उठकर योगा करना चाहिए और नंगे पाँव मतलब योगा नहीं करते हैं तो कम से कम आधा घंटा या एक घंटा सुबह उठकर पाँच बजे से छ बजे तक या साढ़े पाँच बजे तक इधर उधर टहलने से भी आपको अच्छा शरीर को अच्छा महसूस होगा अच्छा लगेगा आपके आपके शरीर पर कोई दिक़्क़त जैसे कि मतलब सूझना हो जो नहीं काम म करते हैं नहीं टलते हैं उनका जो है पैर वैर सूझ जाता है इसीलिए योगा करना चाहिए योगा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम टहलने से भी शरीर स्वच्छ रहती है और शरीर को मतलब लाभ मिलता है जैसे कोई रोग मतलब निरोग रहता है वो व्यक्ति और योगा करना चाहिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो कम से कम योगा नहीं तो घूम फिर लें आधा एक घंटा इधर से उधर कर लें फिर उसके बाद मतलब हाथ मुँह धोकर के जो अपना आकर के चाय या पानी वानी पी लें पहले पानी पीएँ योगा करने से प्यास लगती है और पानी पीने से शरीर को और अच्छा लाभ मिलता है मिलता है और योगा करना या मतलब दस साल बीस साल के हों या तीस साल के कम चलना चाहिए योगा करना चाहिए योगा से पूरी बॉडी आपकी चाहे मेरी सही रहती है उसमें कोई दिक़्क़त नहीं दौड़ने से या दौड़ें या जल्दी जल्दी चलें या धीरे ही धीरे चलें चप्पल निकालकर के चलेंगी तो और अच्छा लगेगा और अपने सरीर को अच्छा महसूस होगा योगा बहुत मतलब अच्छा है हर हर एक व्यक्ति को करना चाहिए वरना बैठे बैठे शरीर सूझ जाती है घुटने दर्द करने लगते हैं और जो अंगुलियाँ हैं ये भी चमकने लगती हैं और चलने फिरने से या योगा करने से अच्छा लगता है शरीर को अच्छी प्रभाव मिलती है और जैसे कि दिमाग भी स्वच्छ रहता है दिमाग भी खुला खुला सुबह का हवा लगने से दिमाग स्वच्छ रहता है खुला खुला रहता है योगा करने से अच्छी प्रभाव मिलती है शरीर को भी और दिमाग को भी और दूसरों को भी बताना चाहिए कि टहलने से एक मेरे गाँव में हैं एक मम्मी जी लगती हैं ओह मेरी सासू माँ को बोलती हैं दी दीदी आप योगा करिए योगा नहीं तो कम से कम एक घंटा टहलिए मेरे पति भी बोलते हैं कि माँ बैठे बैठे और तेरा पैर सूझ रहा है दुख रहा है दवाई से और दिक़्क़त होगी टहलती तो अच्छा रहता हैं कम से कम दसे मिनट या आधा घंटा इधर से उधर जाती तो नंगे पाँव तो तेरा पैर सही रहता और दवा भी इतना नहीं खाना पड़ता दवा खाने से तो और दिक़्क़त होती है शरीर को लेकिन लोग नहीं मानते हैं ना दवा ही पसंद होती है सबको लेकिन दवा ही पसंद होती है लेकिन इधर उधर टहलना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता लेकिन हमें तो अच्छा लगता है सुबह उठकर शौचालय से आकर मैं अपना थोड़ा सा इधर उधर टहलती हूँ उसके बाद अपना जो भी काम झाड़ू बर्तन सब घर के खाना बना वना करके अपने बच्चों को उन लोग को भी बोलती हूँ कि तुम लोग भी सुबह उठकर थोड़ा टहलो शौचालय होकर के टहलो इधर उधर थोड़ा ओखो हाथ मुँह धोकर के उसके बाद अपना मतलब नाश्ता पानी नहाकर के नाश्ता पानी करते हैं और मैं बनाती हूँ उसके बाद जाते हैं लोग अपना ईस्कूल लेकिन मैं भी सुबह उठकर के अपना इधर उधर टहलती हूँ टहलकर के शौचालय वौचालय से आकर के और नहा नहा वाहाकर के झाड़ू बर्तन करके नहाकर के उसके बाद अपना चाय नाश्ता बनाती हूँ सब लोग अपना लेते हैं करते हैं और बच्चे भी उसके बाद इन लोग का टीफिन करती हूँ उसके बाद अपना ए लोग भी जाते हैं अपने इसको योगा अच्छा लगता है करना और अच्छी भी बात है अपने शरीर के लिए जो जो नहीं करते हैं ओ हमेशा मेरा घुटना दर्द है तो मेरा कमर दर्द है तो मेरा ये अंगुली दर्द करती है लेकिन करना चाहिए सबको योगा नहीं तो कम से कम टहलना चाहिए इधर उधर टहलने से शरीर अच्छी रहती है दिमाग भी स्वच्छ रहता है और खुली खुली दिमाग भी रहता है